मिगी सरेआं दा साग ते ढोड्डा शैल लगदा ओह् मेरी पसंद दी रूट्टी क्योंकि अस डोगरे न ते डोगरे लोक जेह्ड़े न ओह् सरेआं दा साग ते ढोड्डा जादा पसंद करदे न